میرے لیے دو زبانوں یعنی اردو اور انگریزی میں سوچنا ایک دلچسپ تجربہ ہے جب میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو میری تھھنگن خود بخود اردو میں ہونے لگتی ہے اور جب انگریزی میں بات چیت کرتی ہوں تو ذہن انگریزی الفاظ میں سوچنے لگتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک زبان میں کوئی لفظ یاد نہیں آتا تو دوسری زبان میں اس کا متبادل ذہن میں آ جاتا ہے شروع میں یہ مشکل لگتا تھا لیکن جیسے جیسے پریکٹس ہوتی گئی اب یہ آسان لگتا ہے بعض موضوعات جیسے تعلیم یا ٹیکنالوجی کی بات ہو تو انگریزی میں سوچنا زیادہ آسان لگتا ہے جبکہ جذبات یا معاشرتی باتیں اردو میں بہتر انداز میں ذہن میں آتی ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی مشق سے دو زبانوں میں سوچنا ممکن بھی ہے اور فائدے مند بھی بس زبانوں پر ابور ہونا چاہیے